असांखे तव्हां पंहिंजे गुरु या उन्हनि जे महिमा जे बारे में ॿुधाईंव थोरो मूंखे गुरुअ ते ॾाढो नाज़ आहे गुरू मुंहिंजो ब्रह्मा विष्णु महेश आहे गुरूअ खां सवाइ मां कंहिंखे बि न मञिदी आहियां गुरू दुख में सुख में सभु में मूंखे साथ ॾींदो आहे कहिड़े बि आपती काल ते माना मूंखे गुरू ई साथ ॾींदो आहे ईअं लॻंदो आहे की गुरु मूं सां गॾु आहे गुरू मुंहिंजे लाइ ब्रह्मा आहे विष्णु आहे महेश आहे हर हिकु हंधि हर पल हर गतन मूंखे पंहिंजो गुरू ई नज़र ईंदो आहे भली कोई चवंदो आहे तू दुनिया जी मदद वठि पर न मूंखे त हिकु गुरूअ जो ई साथ आहे मूंखे उन्हीअ जो ई आसरो आहे मां उन जे सहारे ई जिया थी गुरू ई मुंहिंजे लाइ सभु कुझु आहे उहो ई सभु कुझु ॾियण वारो आहे उन खां सवाइ मूंखे ॿेिए हंधि कुझु बि नज़र न ईंदो आहे गुरूअ जी सिखया मूंखे गुरू ब्रह्मा विष्णु महेश खां बि मथे सम्झाईंदा आहिनि गुरुअ मूंखे ज्ञान ॾिनो मूंखे भटिकियल खे सची राह ते आंदो आहे गुरू ई मुंहिंजे लाइ धन आहे मूंखे उन ते ई नाज़ आहे उहो ई सभु कुझु मूंखे ॾियण वारो आहे उन खे सवाइ मां हली बि न सघंदी आहियां उन खे सवाइ हिकु पंधि बि नथो हली सघे गुरूअ जेको मूंखे ज्ञान ॾिनो आहे उनजो मां बयानु करे नथी सघां उन जा लखु थोड़ा उन जा मां लखु थोड़ा कॾहिं बि भुलाइ नथी सघां कहिड़ी बि आपतीकाल में कहिड़े बि दुख में सुख में निंड में उथण में वेहण में मूंखे बसि उहो ई नज़र ईंदो आहे